नमस्ते मैम मैम हमें ना जिम जॉइन करना था मैम हमारी एज ना थर्टी फाइव है मैम मैंने कुछ कॉम्पटिशन एग्ज़ाम्स दी थी मुझे एक्चुअली में डिफेंस में ज्वाइन होना था पर मेरी शारीरिक क्षमताएँ अच्छी ना होने के कारण और मैं फिट नहीं दिखती थी उस कारण मुझे उस उन चीज़ें में डिसक्वालीफाई कर दिया गया तथा अब मैं अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती हूँ और मैं भी चाहती हूं कि मेरी बॉडी भी अट्रैक्टिव बॉडी लगे मैम मुझे मॉर्निंग टाइम ही अच्छा लगता है मैं मॉर्निंग टाइम में ही आपकी जिम जॉइन करना चाहूंगी मैम मैम मुझे हाइट के लिए और वेट गेन के लिए आपकी जिम जॉइन करना है जी मैम तो आप फिर मतलब आपके हिसाब से जो भी ठीक लगता है क्योंकि अब आप ट्रेनर है मैं तो इतना जानती नहीं हूँ पर आप ट्रेनर है आप बहुत सारे लोगों को इतना कुछ सिखाती हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि किसकी बॉडी के हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए जी मैम जी मैम जी मैम मैम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे जी मैम मैम और आपकी जिम के बारे में हमें थोड़ा और बताइए ना

अच्छा अच्छा जी अच्छा तो ये संस्था गवर्मेंट है मैम मुझे एक्चुअली में एस एस सी जी डी हो गया हमारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जिसमें हमारे फिज़िकल माँगा जाता है एक्चुअली उसके लिए चाहिए था और हाँ हम कई बार अपने को महसूस किया है कि हम फिट नहीं हैं हमारी बॉडी देखने में भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है उस चीज के लिए हमें जिम जॉइन करना पड़ता पड़ रहा है और जी मैम जी मैम हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं मैंने कहा हम जिम कब से स्टार्ट कर सकते हैं जी मैम थैंक यू